लैथोमायाव ना हमनायनिफ्राय हाथायाव फाननायसिम ना हमनायनि नेम खान्थिया मा होननानै सोङोब्ला आं गोबां नङाब्लाबो एसे एनै मिन्थिगौ जोंनि हादोराव माखासे हादोरसाफोरा जेरैहाय गुजराटनिफ्राय लानानै वेस्ट बेंगल बेनिफ्राय टामिल नाडु चेन्नाइ बैफोर जायगाफोरा लैथोमाजों नांजाबफानाय हिसाबै बैफोर जायगायाव गोबांथार ना हमनाया सोलियो बैफोर लैथोआव गोबां मोजां ना मोननो हायो नाफोरखौ ना हमगिरिफोरा नाफोरखौ जाहाज एबा फिसा फिसा नाव लानानै लैथोआव हमनो थाङो आरो जेफोरखौ सानानै दोनो आरो गोबां गोलावसिम गोलाव गोजानसिम लैथोमायाव ना हमनो थाङो ना हमनानै मानसिफोरा गोबां रां खामायनो हायो जेसेबां नाखौ हमनानै मोनगोन आरो नायाबो गोबांथार रोखोमनि थायो माखासे नाफोरा जानो गोथाव जायो आरो जायफोर नाफोरा जानायाव गोथाव आरो थावसिन बैफोरनि दामफोराबो बेसेनफोराबो बुरजा जायो बेनिफ्राय लैथोमायाव मानसिफोरा नाखौ हमनानै लाबोनानै जेथु हाथायाव फानो दा बैफोर हाथायफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि आं आसामाव थायो हिसाबै आसाम रायजोआव थायो हिसाबै जोंनि जायगायाव जोंनि हादोरा आसाम जिखुनु जाया लैथोजों नांजाबनाय नङा हिसाबै होनब्लाबो जोंनि आसाम हादोरा मोनसे गोबां गिदिर दैमा दङ बे दैमायानो जाहैबाय बुरलुंबुथुर दैमा दा जोंनि आसाम हादोराव बे एसिया हादोरमानिनो सबसे गिदिरसिन ना गोराननि हाथाय होननानै बुङोब्ला जोङो जागिर'डखौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो आरोबाव दङ होनबा थिरुनाथापुराम बेवहाय गोबांथार गिदिर नानि बाजारफोर दङ बेनिफ्राय जोङो मुम्बाइआव दङ बेनिफ्राय जाय जाय जायगाफोरा जाय जाय टाउनफोरा सोहोरफोरा लैथोमाजों नांजाबनाय बैफोराव गोबां गिदिर गिदिर नानि हाथायखौ जों मोननो हायो बेखिनियानो गोजोनथों